میرے کھانے میں عام طور پر ہمیشہ تازہ اور مخرون بہ قیمت اجزاء استعمال ہوتے ہیں مگر کبھی کبھار میں کچھ خاص اجزاء بھی شامل کیے جاتے ہیں مثلاً ہرے چنے کا پاؤڈر کیمل میں استعمال کیا جاتا ہے جو میٹھے اور کھارے ذائقے دونوں کو ملاتا ہے اس کے علاوہ میں زعفران کو بھی کچھ مخصوص دستیابی کا مظاہرہ کرتا ہوں جو کھانوں کو خاص ذائقہ اور خوشبو دیتا ہے میرے کھانے میں کچھ نایاب غیر معمولی اجزاء شامل ہوتے ہیں جیسے کافور یہ ایک قدیم ترین معروف خوشبو دار عطر ہے جو کھانے میں استعمال کیا جاتا ہے خاص طور پر دیگچے کے پرتو میں سیفرون زعفران کو اکثر اجزاء کی شکل میں استعمال کیا جاتا ہے جو کھانے میں خوشبو دینے کے علاوہ اس کا رنگ بھی خاص بخشتا ہے تربوز یہ عام طور پر غربت کے ممالک میں پایا جاتا ہے اور ایک خوشبو دار مسطحہ کے اور کھانوں کو فریش اور معمولی سے زیادہ خوشبو دار بناتا ہے تخم انار انار کے بیج کو بھی کھانوں میں شامل کیا جاتا ہے جو خوشبو دار ذائقہ اور متعدد صحت کے فوائد فراہم کرتا ہے یہ تمام اجزاء میرے کھانوں کو خاص مزیدار اور معمول سے ہٹ کر بناتے ہیں